जयपुर जिले की मुख्य जातियाँ और भाषे समूह है भील डोल्ही डूंगरी और मेवासी यह अपने सह अस्तित्व और अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रेम पूर्वक बातें करते हैं हाँ मेरे क्षेत्र के मैं एक ऐसे आदिवासी समूह के बारे में जानती हूँ वह है गरासिया और ढोली हाँ अगर हम हमारे आस पास की जिलों में जाएं तो वहाँ पर आस पास वहाँ की भाषा भी बदलती है और वहाँ पर कुछ लोग हिंदी भाषा का भी उपयोग करते हैं